ह हम हम हमरा बिहारके प्रमुख प्रमुख राजनीतिक दलमे नीति नीतीश कुमार नीतीश कुमार अपना अपना अथिमे बहुत काज कयलथि हँ बहुत बहुत काज कयलथि हँ आओर नीतीश के रा रा राज्यमे बहुत बहुत एहन एहन एहन काज भेलै हन जे जे नया नया जेसभ जेसभ शिक्षक एहि एहिपर इसकुलमे अथि सरकारी इसकुलमे जोइन कयलथि हँ ओ अपन ससमयपर अबै छथि अ अबै अबै छथि आओर अपन स् अपन ससमयपर अबै छथि अपन क्लास क्लास क्लास त्लास करै छथि आओर हमर गाँवके प्रमुख प्रमुख अभी अभी न अथि प्रमुख जे र जे रहै छथि ओहिके बारेमे हम बहुत बहुत एहन राजद राजद लोजपा राजद जनता दल यूनाइटेडके बारेमे हम अपन अपन नैतिक नहि कोनो कहै छी नीतीश कुमार हमर बिहारके मु प्र मुख्य मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारकेँ केँ हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि जे जे जे हमरा गाँवमे बहुत गरीबके गरीबसँ गरीब आदमीकेँ कऽ कऽ कोनो ने कोनो रो कोनो ने कोनो रोजगार लगेलथि ताहिके लेल हम हम हुनका आभार प्रकट करै छियनि जे जे एहि एहि एहि विकट परिस्थितिमे हमर हमर सह बहुत सहयोग कयलथि नीतीश कुमार नीतीश कुमारके के बारेमे इएह जानकारी हमरा यए ससमयपर अथि करै छथि